पूर्णियाके मुख्य समाजमे समाज कल्याण आओर विकासके लिए अलग अलग बहुत सारा कार्यक्रमके पहल छै आओर बहुत सारा कार्यक्रम भी चलाएल गेलऽ छै जकरामे सरकार आओर जे सरकार बहुत सारा कार्यक्रम चलेलकऽ छै जे बहुत लोकके बहुत लाभकारी होइ छै गरीब लोकके लिए भी बहुत लाभकारी होइ छै जकरामे किसान क्रेडिट कार्ड आओर राशन कार्ड आओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ई सब योजनासँ गरीब लोकके बहुत अच्छा फायदा मिलै छै आओर हुनकाके लिए बहुत सारा संसाधन उपलब्ध करैलऽ जाइ छै जेनाकि किसान क्रेडिट कार्डमे किसानके लोन मिलै छै खेती करैके लिए जे ओकराके लेल बहुत अच्छा सुविधा छै किसानके लिए आओर ओ अपना लोन लऽ करिके अपना खेती करि सकै छै आओर अपना फसलके उगा सकै छै जेकि बहुत अच्छा छै आओर प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनामे गरीब महिलाके लिए गैसके सुविधा उपलब्ध करैलऽ गेलऽ छै ताकि ओ अपना खाना अच्छासँ गैसपर बना सकै हुनकाके लकड़ीके चुल्हापर खाना बनबैमे बहुत परेशानी होइ रहै जेकि हुनकालिए आओर हुनके खाना बनाबैमे भी बहुत समय लगै रहै आओर ऊनके आँखिमे भी दिक्कत होइ रहै लकड़ीके चुल्हापर खाना बनाबैसँ तऽ गैसके सुविधासँ ओ अपना खाना जल्दीसँ बना सकै छै आओर हुनके ज्यादा मेहनत भी नहि लागै छै गैसके सुविधा मिलैसँ महिलाके पास काम भी बचै छै समय बचै छै आओर ओ अपना काम अलग अलग भी करि सकै छै ओ अपना अलग अलग काम करि सकै छै आओर अपना सफलता आओर अपना आपके आगे बढ़ाबैके लिए भी अलग अलग काम कर सकै छै जइसे कि सिलाइ कढ़ाइ आओर अलग अलग काम करि सकै छै आओर प्रधानमन्त्रीके जो किसान क्रेडिट कार्ड योजनाके अलावा एक आओर योजना छै जेकि किसान राशन कार्डके योजना छै जेकि हर गरीब लोकके मिलै छै आओर ओकरामे गरीब लोकके लिए राशनके समान जइसेकि चावल गेहूँ आओर अलग अलग सामानसब ओसब फ्रीमे मिलै छै जकरासँ हुनका अच्छा होइ छै आओर ओ अपना लिए खानाके समान लऽ सकै छै जे अपने लिए खरीद नहि पाबै छै ओ किसान राशन योजनासँ अपने लिए खाना लऽ पाबै छै आओर अपना आपके अपने खाना आओर अपने परिवारके पूर्ति कर सकै छै आओर हुनके खानामे बहुत अच्छा आबै छै आओर हुनके खानाके लिए हुनके भोजनके लिए उन्हे सामान मिलै छै आओर ओ अपना जीवन यापन करि सकै छै किसान किसान भी ई सब योजनासँ बहुत अच्छा लाभ पाबै छै आओर ई सब योजना गरीब लोकके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होइ छै ई सब योजना सरकार द्वारा प्रदान करलऽ गेलऽ छै ताकि गरीब लोक अपने आपके आगे बढ़ा सकै ओ बहुत गरीब तबकेके लोक आब खुलिके आगे ला सकै आओर ओ अपने आपके विकासमे ला सकै आओर ई सब विकासके लिए बहुत जरूरी छै सरकारके आगे भी आओर ध्यान दैके जरूरत छै खासकरके पूर्णियामे अभी भी बहुत ज्यादा विकसित नहि होलऽ छै आओर गरीब लोकके लिए बहुत कम ही विकसित छै गरीब लोक आज भी बहुत पिछड़ल छै आओर उनके ज्यादा अच्छा खानाके सुविधा नहि छै नहि हुनके घरके सुविधा छै सरकार एक आओर योजना चलेलकऽ छै जेकि इन्दिरा गाँधी आवास योजना छै इन्दिरा गाँधी आवास योजनामे किसानके आओर जितना भी गरीब तबकाके लोग छै हुनका घर बनाबै के लिए पैसा देलऽ जाइ छै ताकि ओ अपने लिए एक अच्छा घर बना सकै अपने परिवारके एक अच्छा घरमे रख सकै जे हुनके लिए अच्छा छै आओर बहुत ही सबके लिए लाभकारी छै घर बनाबैसँ हुनके घरमे अच्छेसँ रहि सकै छै ओ हुनके झोपड़ीमे रहैके जरूरत नहि पड़ै छै झोपड़ीसँ निकलिकऽ ओभी एक अच्छे घरमे रहि सकै छै आओर ओभी सम्मान महसूस करै छै जेकि बहुत ही अच्छा छै आओर सरकार ई योजना सब चला रहलऽ छै आओर हुनके योजनाके आगे बढ़ाबैके जरूरत छै आओर नए नए योजनाके भी लाना चाही जकरासँ आओर लोक लाभान्वित हो सकै हुनके लाभ मिलै आओर हुनके जीवनमे आगे बढ़ि सकै हुनका जीवन विकसित हुअए